आंनि साननाय बादिब्ला सुबुंफोरा लकदाउन समनिफ्रायनो मबाइल खौ बांसिन बाहायग्रा जादों होननानै आं सानो मानोना लकदाउन समावहाय बयबो सुबुंफोरानो जेरावबो ओंखारनो हायि जादोंमोन आरो फरायसाफोराबो फरायसालिफोराव थांनि हायि जादोंमोन बे थांनो हायि समाव अनलाइन क्लास लानाय समावहाय मबाइल आ गोनांथि जादोंमोन बेवहाय मबाइल खौ गोबां सुबुंफोरानो बाहायनो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो आङो लकदाउन समनिफ्रायनो मबाइल खौ बांसिन बाहायग्रा जादों होनना सानो आरो लकदाउन समाव अनलाइन स्कुलिं एबा न'निफ्रायनो खामानि मावनायनि बिमोनथिफोरा ओरैबायदिमोन न'आव थानानैनो फरायसालियाव थांनो हायि जानायलाय अनलाइन मबाइल जों अनलाइन क्लास लादोंमोन आरो एक्जाम फोर जायोब्लाबो अनलाइन होदोंमोन आरो माबाफोर खालामनांगौब्लाबो जेरावबो थांनो हायिलाय फ्लिपकार्ट मिस' एमाज'न बेफोराव अनलाइन ड्रेस बायनांगौ जादोंमोन